फोंण्या जिल्ल्यांत खूब अशी मंदिरां आसात जंय सगळ्यांत पयलीं भायर आमकां एक बोर्ड पळोवपाक मेळटा जिचेर बरयल्लें आसता की अमक्या अमक्या लोकांनी अमक्या अमक्या कपडे घालपाचें न्हय

तरी आसतना खुबशे मंदिरांनी एकामेकाक पळयच ना खुबशी अशीं चेडवांच न्हय तर दादले सुद्दां विचित्र कपडे जेन्ना घालून येतात कोण तांकां आडयना म्हाका याद जाता हांव सावत इंडियान जितून कर्नाटका केरला अशें हांव भोंवपाक गेल्लों आनी थंय प्रत्येक मंदिरांनी पळयलें कितलें स्ट्रिक्ट आसा तें इतलें स्ट्रिक्ट की उडपी सारकिल्या जाग्यार दादल्यांक सुद्दां जर तुमी धोती घालना जाल्यार मंदिरा भितर घेयच ना अशें सिच्युएशन आसा म्हाका दिसता खूब चड प्रमाणान हें चालू आसा आनी फोंण्या जिल्ल्यातूय खूब अशीं मंदिरां आसा जंय हें सगळें चालू आसा